जीअं त मां पहिरियों जाम ग़रीबी ॾिठी हुन खां पोइ चंङा धंदा फेराया पोइ पंहिंजो हुनरु सिखयो एम्ब्रॉइडरी जो कमु हुन खां पो सुठो कमायो ॿार शादी कई ॿारनि खे बि पढ़ायो लिखायो सुठे नमुने पंहिंजी घर ग्रहस्ती सुठे नमुने हली हुन खां पोइ अॼु गुरूअ जी मेहर सां ॿार बि पंहिंजे पेरनि ते बीठा आहिनि ॿई पढ़ल लिखल अहिनि हुन खां पोइ काई तकलीफ़ काने का गुरूअ जी महर सां सभु कुझु ठीक आहे